हमरा अहाँके गाँवमे बहुत तरहक नृत्य होइया जे कि कोनो प्रोग्राम होइया जेनाकि दुर्गा पूजा भेल ओहिमे कोनो डान्स ताॅंस टाइपके भेल तऽ ओहिमे डान्स भेल जेनाकि दुर्गा पूजामे भाषण भेल तऽ ओहिमे सब डांस केलक जेनाकि हमरा आरके घरमे शादी विवाह भेल तऽ ओहिमे डान्स केलक जेनाकि मूड़न उपनयन भेल तऽ ओहिमे डांस केलक जेनाकि हमरा आरके गाँवमे कोनो लड़को या लड़की शके शादी आर भेल तऽ ओहिमे डांस आओर केलक जेनाकि अभी जन्माष्टमी भेल ओहिमे सब डांस केलक जेनाकि गणेश पूजा भी चालू यऽ तऽ ओहिमे डांस केलक आब इन्द्र पूजा चालू होयत तऽ ओहिमे सब डान्स करत बहुत तरहके सब गाँवमे डान्स करै जाइए जेनाकि शादी हमे सभ डांस कऽ इन्जॉय करैया शादीके इन्जॉय करैया लाइनमे सब इन्जॉय करैया डान्स सब करैया अपन मन पसंद गाना आर बजा बजाके जेनाकि जेनाकि कोनो दुर्गा पूजा भेल आओर भसान उसान भेल तऽ ओहिमे महरके गीत दुर्गा माहरके गीत गजा बजा कऽ ओहिमे करैया जन्माष्टमीमे करैया इन्दू पूजामे करैया गणेश पूजामे करैया काली पूजामे करैयि बहुत तरहक हमरा आरके जेनाकि कतौ प्रोग्राम भेल तऽ ओहो इरमे सब अपन मन पसन्द गाना बजा बजा कऽ डांस करैये